नोंथांनि मोजां मोनसिननाय सानस्रिनायनि जायगाया मा लैथो गाहोन सानस्रिग्रा फुख्रि बिलो आरो मानो नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा थाग्रा दैमा दैसाफोर दं नामा